ہلو جی سر میری بات کیا اولا اوبر سے ہو رہی ہے سر مجھے دوارکا سے چاندنی چوک کے لیے نکلنا ہے اس وقت میں دوارکا میٹرو اسٹیشن گیٹ نمبر دو پہ ہلدی رام شاپ کے باہر کھڑی ہوئی ہوں مجھے اپنی لوکیشن پہ سر جلدی پہنچنا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہم پہنچ جائیں گے اور دوسرا یہ سر کہ ایک تو رات کا ٹائم ہے تو تھوڑا سیفلی مجھے جانا ہے تو آپ کوئی ایسا روٹ لیں گے جو سیف بھی ہو رات کے ٹائم اور شاٹ کٹ بھی ہو اور سر پلیز مجھے اس کے لیے اماؤنٹ بھی بتائیے کہ کتنے اماؤنٹ میں جی میں اکیلی ہوں میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیں کہ دوارکا سے چاندنی چوک کے جی کتنے پیسے لگتے ہیں جی سر جی میں پیسے آپ کو پے ٹی ایم کر دوں گی جی آن لائن جی جی جی